जी हाँ मैंने मैंने यात्रा करते हुए खराब मौसम का अनुभव किया है जैसे कि जैसे कभी कभी बादल फट जाना बादल फट जाना बिजली कड़कना या बारिश होना यह सब इसी इसी मौसम में यह सब कारणों की वजह से बहुत खराब मौसम की वजह से मैंने अनुभव किया है यात्रा के दौरान और और मैंने इससे निपटने के लिए जैसे बारिश होन होने लगना या फ़िर या बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो जाना जैसे कि बिजली वगैरह दौड़ लगना तड़पने लगना या फ़िर गिरना इससे यात्रा के दौरान तो मैं तो मैंने इससे निपटने के लिए मैंने इससे निपटने के लिए सुरक्षित जगह सुरक्षित जगह पर जाना मैं अच्छा ओ सोचा कि लेकिन जाता हूँ और जैसे चला जाता तो चला जाता हूँ वहाँ पर उसके बाद जैसे वहाँ पर अपनी जो चीज़ें ले जाता हूँ उसके बाद जैसे मैं मैं मान लीजिए मैं भीग गया तो फ़िर उसके बाद फ़िर मैं जो कपड़े वगैरह ले जाता हूँ साथ में उनको भी सुरक्षित जगह पर जाकर के उनको चेंज मतलब चेंज करना उसके बाद फ़िर वहाँ पर अच्छे से अपने आपको सही करना फ़िर मौसम में जैसे मौसम ज़्यादातर बेकार खराब रहा तो फ़िर वहाँ से नहीं निकलना वैसे ओर तो मैंने इससे ऐसे निपटा है और खराब मौसम में जैसे खराब मौसम में खराब मौसम में जैसे कि मैंने यह भी अनुभव किया है कि इम अनुभव किया है कि जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा यात्रा करने के बाद घुटनों में दर्द होना या फ़िर घुटनों में दर्द होना या पैर दर्द होने लगना या फ़िर फ़िर हं बुखार आ जाना या सर दर्द होने लगना या फ़िर शरीर लूज लगने लगना तो और उसके और उसके साथ फ़िर मतलब ओ इसके लिए मैं अपने साथ जैसे दवा भी ले जाता हूँ दवा दवाओं में जैसे मैं ले जाता हूँ जैसे से बुखार में बुखार की दवा और बुखार की मतलब दवा बुखार की दवा सर दर्द की दवा यात्रा करते हुए यात्रा करते हुए पैर यात्रा करते हुए पैर घुटनों में दर्द होना पैर दर्द होना तो मैं इनकी दवा साथ में ले जाता हूँ जैसे सर दर्द उंह सर दर्द की दवा और सर दर्द की दवा हो गई एक फीम फीवर की दवा हो गई और मैं कोशिश को जैसे कम और जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आपको बहुत सुरक्षित रखने के लिए मैं कहीं अच्छी अच्छी जगह या कोई जो आस पास कोई और होटल टाइप का रूम होटल टाइप में रूम लेकर के अपने आपको सुरक्षित रखता हूँ फ़िर अगर वहाँ का जोम फ़िर जो जिसके कारण वहाँ का मौसम मतलब मौसम खराब होने के कारण फ़िर वहाँ मैं वहाँ का वह जो अनुभव लेता हूँ न होटल के अंदर रहकर के तो मैंने उसका अनुभव किया है बहुत अच्छे से फ़िर मैं जो फ़िर मैं उसके बाद दवा दवा ओवा खाता हूँ तो फ़िर उसके बाद रिलैक्स होता है मतलब रिलैक्स फ़ील होता है दवा खाने से जैसे सर सर दर्द हुआ तो सर दर्द की दवा बुखार हुआ तो बुखार की दवा मैं यह सब दवा साथ में लेकर जाता हूँ इन सब दवाओं इन सब दवाओं की वजह से मैं इन्हें इन सब दवाओं को साथ लेकर चलता हूँ जिससे जैसे यात्रा करते करते ज़ाहिर सी बात है यात्रा करते करते घुटना दर्द होने लगते हैं घुटने दर्द होने लगते हैं घुटने दर्द होने लगते हैं और पूरा पैर दर्द होने लगता है कभी कभी कमर दर्द होने लगती है पीठ वगैरह दर्द होने लगती है तो मैं लगभग सारी दवा साथ में लेकर चलता हूँ जिससे कभी अचानक से कोई कोई दिक्कत आ जाए हेल्थ से रिलेटेड तो मैं दवा साथ में लेकर चलता हूँ तो मैंने यात्रा करते हुए यह सारी चीज़ें अनुभव किया है और मौसम जब मौसम सही होता है तो मैं कोशिश करता हूँ तभी निकलूँ यही अनुभव किया है और यही अनुभव मुझे अपने आपसे मौसमों की वजह से ही यात्रा करने की वजह से मुझे मिला है मैं यही फ़ील करता हूँ और यही यात्रा करने के दौरान मुझे अनुभव मिला है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं यात्रा करने जाऊँ तो रात में यात्रा करने जाऊँ या जाता हूँ तो मैं यही अनुभव करता हूँ और अपने साथ ढेर सारी दवाइयाँ साथ लेकर जाता हूँ सर दर्द की फ़ीवर की पैर दर्द की और पीठ वगैरह की और भी जो जो पहेले से है तबियत खराब होती है उसकी दवा भी साथ में लेकर जाता हूँ जो मुझे खानी रहती है और अगर तबियत नहीं पहले से खराब होती है तो मैं नहीं लेकर जाता हूँ फ़िर वही लेकर जाता हूँ जो ज़रूरी होता है हाँ और मैं यात्रा करते हुए मैं यात्रा करते हुए बहुत मतलब यात्रा करते हुए मैंने यही यही अनुभव किया है और मैंने इससे इसी तरह निपटा है